हैल्लो हां अच्छा जरूर करी देऊगे केह्ड़ी केह्ड़ी फिटिंग आनी तुसें सनाओ ठीक ऐ इस बेल्लै पीपीआर फिटिंग चला दी ऐ हां ओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही अ'ऊं दिक्ख लैगा उत्थे आह्नियै आप्पू ते फ्ही लखाऊगा समान तुसें ई कन्नै औना कित्थे ऐ सनाउड़ो फ्ही ठीक ऐ फ्ही अग्गे ठीक ऐ फ्ही आऊं करुगा तुसें फोन इस्सै नम्बर पर करना नी ठीक ऐ कल आवां कल है टैम फ्ही औना ते तुस घर ओ नेईं ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ फ्ही आया मैं कल करना फ्ही तुसें फोन ठीक